ہاں میں یوگا كلاس میں كبھی كبھی شركت كرتا ہوں اور جب میں یوگا كلاس میں شركت كرتا ہوں تو وہاں پہ میرے بہت سارے دوست اور كلاس كے ٹیچر رہتے ہیں تو ان میں تو میں كر لیتا ہوں لیكن جب ان نسخہ كو میں اپنے گھر پہ كرتا ہوں تو میں كرنے كی بہت كوشش كرتا ہوں لیكن میں ناكام ہو جاتا ہوں اسی لیے كہ وہاں پہ دوست احباب اور ٹیچر اساتذہ سب رہتے ہیں اور گھر پہ اكیلا رہنے كے كارن مجھ سے كامیاب نہیں ہو پاتا ہے لیكن میں كرنے كی بہت كوشش كرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں كہ برابر یوگا كلاس كا درس لوں اور میں یوگا سیكھوں میں گھر پہ كرنے كی كوشش كرتا ہوں لیكن بار بار كرتا ہوں لیكن ناكام ہوجاتا ہوں